आज भारत के सामने जो भी सब से गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे हैं जैसे कि नदिया जंगल पहाड़ छोटी पहाड़ें समुद्र खेती मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा परवान पर्यावरणीय मुद्दे उठ रहे हैं क्योंकि जैसे कि जो हमारे जंगलों को बोहोत ही ज़्यादा काटा जा रहा है पेड़ पौधों को काटा जा रहा है जिस के द्वारा पानी बरसात बहुत ही कम हो रही है और पानी आ रहा है तो बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है और समुन्द्र में समुन्द्र नदियाँ पहाड़ियाँ को बहुत ज़्यादा गंदी गंदा कर दिया जैसे जल प्रदूषण का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस लिए हमारे भारत में बहुत ज़्यादा ही प्रदूषण हो गया है हाँ गर्मी इस समय हमारे यहाँ मौसम बहुत मौसम में बहुत बदलाव आए हैं क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़ोर से पड़ी लेकिन बरसात के दिनों में में भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ी बरसात का मौसम बहुत कम है हुआ जिस से खेती पर भी बहुत ज़्यादा असर हुआ बरसात यहाँ बरसात नहीं होना वहाँ बरसात हुआ और बहुत ज़्यादा बाढ़ और बहुत ज़्यादा लोगों की जान ले लिया बहुत लोगों का रोज़गार उजाड़ दिया बहुत लोगों की फैमिली मर गई बह गई बाढ़ में लेकिन हमारे यहाँ मौसम में बहुत बहुत ही दिक्कत आ गई और ठंडी का भी कोई वो नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है बरसात बहुत कम हो रही है इस के कारण मौसम बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा है